नोंगौ ओ आंनि नामा रोनजिथा बर' आं गोदान बेथबारिनि आं आंनि आखाइजोंनो आं गामसा दानाय बिहु फलि दानाय दख'ना दानानै आं आंनि न'खरनि फिसाज्लानो एबा हौवानो आं गामसा दानाय आं आंनि आखाइजोंनो आं मान बावबाय आरो आंनि आखाइजोंनो दानाय आं आंनि बिमानोबो आङो ओ मान बावनो मोनबाय आरो आं गोबां न'खर न'खर ओ फुजायाव थांनाय न'खर न'खर ओ आलासि गोदान जाफैनाय ओ सोरनावबा ओ

खामानियाव फुजायाव थांनाय बिफोराव आं मालायनिफ्रायबो आङो आंनि मान मोनबाय आं आंनि आखाइजोंबो आङो गुबुननो मान होनो हाबाय आरो गुबुननिफ्रायबो आङो ओ मानखौ आङो मोनबाय आरो आङो आंनि आखाइजोंनो जि गामसा दानाय फालि दानाय आङो मोजां मोनो ओरै गोबां ओ दाब दाब जायगायाव जों आलासि जाहैब्लाबो जोङो मानखौ मोनबोयो आरो गोबां जायगानि आलासि फैनाय हिनजाव गोदान नायफैनाय एबा नायनायावबो जोङो मानखौ मोनबोनो हायो आरो जोंबो आंबो मानखौ हरनो गोनां जायो बेखिनि जों गावजों गाव गासै अनलायनाय होनानै एफोरबायदि मानखौ मोनफेरबाय एबा होफेरबाय ओंखायनो आङो बेखिनिखौनो बुंनो सानो आंनि आखाइनि दानायखौ आं गावनि न'खरनि फिसा फिसायनोनो आङो होनो हाबाय आरो आंबो गुबुननिफ्रायबो आंबो मोनफेरनो हाबाय मान मोनफेरनो हाबाय एखिनिखौनो आङो होननानै दोनथ'नाय जाबाय